آج کل ایل پی جی سلینڈر میکسیمم تمام گھروں میں استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے وقت بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے مثال کے طور پر ہمیشہ اس کو ریگولیٹر سے ہی جلانا چاہیے ماچس کی تیلی کا استعمال کم کرنا چاہیے اس کی صاف صفائی رکھنی چاہیے اور جب گیس کو آن کریں اور جب جلانے کا وقت ہو تو تھوڑی دوری بنا کر رکھیں چہرے کو گیس سلینڈر یا پھر جو چولہا ہے اس سے دور رکھنا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ریگولیٹر سے جب اس کو آن کرتے ہیں اور جلاتے ہیں اور گیس زیادہ آن ہو جاتا ہے تو وہ آگ کی رفتار بہت تیزی سے نکلتی ہے اور بعض دفعہ چہرہ بھی جھلس سکتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی حفاظت کرنی چاہیے دوسری چیز کیا ہے کہ بچوں کو گیس سلینڈر سے دور رکھنا چاہیے بعض دفعہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گیس کو آن کر کے ماچس کی تیلی سے اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بھی حفاظت کریں تیسری چیز یہ ہے کہ گیس سلینڈر کو جب آپ کام بنا لیں کھانا بنا لیں تو اس کو اچھی طریقے سے آف کرنا چاہیے ٹائٹ کر کے تاکہ گیس لیک ہونے کی کوئی آشنکا نہ ہو اگر گیس لیک ہوتا رہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر اگر تھوڑی سی آگ کی چنگاری ملی تو وہ آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو گیس سلینڈر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے پائپ کا استعمال کرتے وقت اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے کہیں پائپ کا جو گیس جس سے لیک ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ پائپ ٹھیک ہے یا نہیں